हलो बोलिए क्या हाल चाल है आपकी भाषा कैसे चल रही है

हम लोग तो वैशाली के हैं ब्रज ब्रज और मगही भासा ज़्यादा जानते हैं हाँ मगही चलता है हाँ पटना से सटा हुआ भासा है और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव डालता है हाँ हाँ हाँ हाँ सुने हम शादी बियाह में बहुत जगह गए थे न तो मिथला में माछ पान मखान यह सब की ज़्यादा प्रसिद्धी थी पान पान माछ और मखान वहाँ शादी बियाह में मखान को बैयना के रूप में दिया जाता था और हाँ हाँ इसके जो कवि जो हैं सो विद्यापति ही फेमस हैं हाँ वह तो बहुत ही मतलब जनमानस के लोकप्रिय क्या कह रहे वह जनमानस के बहुत लोकप्रिय हाँ उगना रे मोर कत गेलय उगना रे मोर कत गेलय मतलब उसके लिए ज़्यादा प्राथमिकता है मगही मगही जो मगहिया गाना गाता है न वह ज़्यादा लोकप्रिय होता है वह थोड़ा सुनने में लगेगा क कटु लेकिन उसका रुचिकर दूसरा इंटरेस्ट पड़ता है इसलिए ज़्यादा हम लोग यहाँ के बेगुसराय या वैशाली के जो लोग होते है लड़की वगैरह का शादी इधर नहीं करना चाहते हैं या लड़के का शादी नहीं करना क्या कहे थोड़ा कड़वा भाषा लगता है हाँ इसलिए लड़की उड़की का जो शादी करना नहीं चाहते तब पर भी जो आदान प्रदान है लोक लोकाचार वह तो करना ही न पड़ेगा मिथिला के मिथला के ही थे ललित नारायण बाबू जे थे से मिथला के ही थे क्या कहे